हॅलो काका आं काका तुमी देवळान आसात था ओ आं हां हां काका म्हाका न्हय म्हाशिवरात्रेची पुजेक पुजा करपाक जाय आसली मातशी त्या खातीर कशें कितें कितें कितें कितें कितें हाडपा माहाशिवरात् ना देवळानूच करया न्हय देवळान केल्या बरी न्हय

आं हां हां पूण अशें कितें दूद बी कितें हाडचें पडटलें

आं दूद आनी पंचफळां आनी फुलां

आं हां हां आं मागीर आं हां हां ऑ बेगीन म्हणजे कितल्यांक सुमार येवं हांव हय आं हां हां आं हय हय हय बरें बरें बरें बरें तर पावता पावता हांव आं बरें